हेलो हेलो जी झरोखा रेस्टुरेंट से बोल रहे हैँ जी मेरे बेटे की बर्डे पार्टी है सन्डे जी तो आप पचास लोगों के लिए खाना भिजवा देंगे मेन कोर्स रहेगा रेट क्या फिक्स किए जी उसमें जी नान तंदूरी जी दो वेजिटेबल एक मिक्स वेज़ रहेगा एक सीज़नल जी दाल जी

आठ बजे के पहले आ जाएगा उसमें स्टार्टर आप कब सात के पहले भिजवा देंगे क्या सात बजे तक जी रेट का कोई इशू नहीं है जी जी खाना आप टाइम पर भिजवा दीजिएगा ठीक है एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ ठीक थैंक यू